नमस्कार म्हाजो दुसरो प्रोडाक्ट तेज्या बद्दल जे नकारात्मक अणभव म्हळ्यार हांवें पयरच ओनलायन ओर्डर केल्ले तें म्हळ्यार मेकप कीट आनीक ती मेकप कीट जेन्ना हांवें ओर्डर केली तेन्ना ती पळोवपाक खुप सुंदर आशील्ली त्याची रक्कमूय बरी आशिल्ली सातशीं रुपया अशी कितें तरी आशिल्ली आनीक तातूंत भीतर म्हाका पुराय जो मेकप आसता जशी की कॉम्पैक्ट तितूंतलो तो पावडर मागीर ना ना तरेचे वेगळेवेगळे कलराचे आयलाइनर आयशैड्स मागीर आयभ्रो पेंसील काजळ आनीक खुबश्यो लिपस्टीक अशें खूब कितें तितूंत दाखयल्लें जेन्ना ते फोनाचेर डिसप्ले केले तेन्ना आनी देखुन त्या ज्या किटीक पळोवन म्हजे मन भुल्ले आनी हांवें तें ओर्डर केले पूण जेन्ना तेजी ओर्डर म्हाका आयली आनीक जेन्ना हांवें ती घेतली घेवन जेन्ना ती कीट ऑपन केली तेन्ना खरेंच म्हाका इतले वायट दिसले कित्याक हांवें म्हजें सातशें रुपया उडले कारण जशे मन भुलवणी आनीक गरजेक लागपी अशें तें तुमी दाखयले तशें त्या किटिन कायच नासले कॉम्पेक्ट सगळी हातुंतली काँटिटी सामकी कमी आशील्ली फोनाचेर दाखोपाक खुब व्हडले व्हडले बॉक्सां दिसताली पूण जेन्ना ती प्रत्यक्षांक आयली ओर्डर तेन्ना सगळी बारीक बारीक बारीक आसली आनीक सामकी ईली ईली काँटिटी आसली तशेंच आयशेड्स सामके पाड आसले दाखयले खुबशे कलर पूण आयले भलतेच कलर आनीक लिप्स्टिकय बरी नाशिल्ल्यो अशें पळोवपाक तेंचो वासच वेगळो येतालो पळोवपाक बी बऱ्यो नाशिल्ल्यो दाखयलो शेड वेगळोच आनी आयलो शेड वेगळोच देखून म्हाजो सामको वायट आसो अणभव म्हज्या दुसऱ्या प्रोडाक्टा कडेन आसलो